जे तुस रोज डेली दौड़ लान्ने होन्ने ते सानूं पता ऐ दौड़ लाना किन्ना जरूरी ऐ एह् तोआड़े शरीर नू फिट्ट रखदा ते अगर तुस होर दौड़ अपनी बधाना चांह्दे ओ स्टैमना अपना बूस्ट करना चांह्दे ओ तां फिर थोआनू रोज़ बोआल के चने फिर ओह्दे बाद न्यूट्री सेड़ के फिर खानी चाहिदी ऐ रोज़ एह्दे कन्नै तोआनू न्यूट्रिशियस मिलदा ऐ ओह्दे बाद बनैना शेक ऐ जेह्ड़ा ओह् थुआनू ताकत दिंदा ऐ इनार्जी दिंदा ओह्दे बाद च होर किसे दा अपने कोई दाल शाल अपने घर जेह्ड़ा किश लब्भै ओह् खा सकदे ओ तुस ओह्दे कन्नै थुआढ़ा स्टैमना थोह्ड़ा बूस्ट होंदा दौड़ लाना शुरू करो दौड़ लाने कन्नै बड़े फायदे ऐ जिन्दगी च तुसें हर इक ट्रेनिंग अपनी जेह्ड़ी तुस उद्धर करगे ओह्दे कन्नै थोआढ़ा शरीर हैल्दी रौंह्दा ओह्दे कन्नै थोआनू बड़ा फर्क पौंदा थुआढ़ी जिन्दगी च बड़ा फर्क आंदा थुआढ़ा डिप्रैशन घट्ट होंदा जियां कि तुसें दौड़ लाच्चै तुस उन्ना मतलब स्हेई ऐ जेह्की दौड़ लाने कन्नै बंदे फिट्ट रौंह्दे फिटनैस क्योंकि इक बड़ा जरूरी चीज़ ऐ अपने आस्तै रोज़ ट्रेनिंग करना थोआढ़े आस्तै बड़ा जरूरी ऐ क्योंकि ओह्दे कन्नै थोआढ़ा शरीर ठीक रौंह्दा जिन्ने चिर थोआढ़ा शरीर ठीक ऐ उन्ने चिर तुस ठीक ओ बाकी जिन्दगी च थोआनू किश कम्म निं आना थोआढ़ा शरीर जिन्ने चिर तंदरुस्त ऐ इ'यै तोआढ़े आस्तै बैस्ट ऐ ताइयें आखदे एह्दे आस्तै शरीर उप्पर बी ध्यान दिंदे न पर होर किसै बक्खी निं दिक्खो जेह्ड़ा थुआढ़ा शरीर ऐ इ'यै चीज़ ऐ खाने आस्तै हमेशा खाने अपनी डाईट गी हमेशां फालो करो जेह्ड़ा कम्म डाईट थोआढ़ी बड़ी जरूरी ऐ डाईट बिच्च तुस लैओ पैह्लें उट्ठियै में लैन्नां चने लैन्नां में चने लैन्नां होर दाल लैन्नां मुंगी दाल लैन्नां सब किश लैन्ना जेह्का मिगी थ्होऐ ओह्दे बाद च में दौड़ लाई औन्नां फिर ओह्दे बाद च में एह् सब किश लैन्ना ओह्दे बाद च में ऐक्सर्साइज़ करना दस पंदरा मैंट्ट जेह्ड़ी जरूरी ऐ थुआढ़े आस्तै क्योंकि ऐक्सर्साईज़ कन्नै साढ़ा सारा शरीर खुलदा पूरा खुलदा मतलब थोआढ़ा बिग्ग रौंह्दा होर थ्होड़ा बधदा थोआढ़ा थोआनू सब कुछ करना चाहिदा खाने पीने आस्तै ध्यान देना चाहिदा अपनी बाड्डी सारे कोल जरूरी ऐ होर किश निं ऐ बगैर बाड्डी दे थोआनू कुछ निं ओह् मतलब थोआढ़ी बाड्डी बड़ी गै जरूरी ऐ अपनी बाड्डी उप्पर ध्यान देओ जेह्ड़ा जरूरी कम्म ऐ होर होर कोई केह् आखदे अपको पता ही है कि बस